दा जोङो आबाद खालामनाया ओरैबायदि खालामनाय जायो बेयावथ' गोदो मोसौफोरदो हालएवमोन दा मोसौ मोसा गैला जों ट्रेक्टरजों आबादखौ खालामो हालएवो जितिया ट्रेक्टरजों खनसे एवखांबाय एवखांनानै दै सोनानै दोनो दै सोना दोनो ओमफ्राय सप्ता खनसे दोनखांनानै आलिखौ दानो आलि दाननानै आर ओमफ्राय जोङो सप्तासे दोननानै आरो ओमफ्राय आरो जों माबा खनसे हालएवनानै दोनबावनाय जायो ओमफ्राय हाखो लासै लासैनो फेसेवो आरो जोङो ओमफ्राय बे फिनथाम हालएवखांब्लाथाय खोथिया फोनायनि आलि खोनायनि लाहार फाहार जालांसिगोन आरो बेव आरो जोङो बिबायदिनो खालामो मावो दाङो ओमफ्राय आरो खोथिया फुनाय आलि खोनाय बुहुद थाखा खरसा जायो दा नै खोथिया फुनायावबो आखासेयावनो थाइथाम गाहाम लायो थाइथाम थाइब्रै आखाइआव आरो गायनायावथ' तिनस' बेला मोनसेयावनो सानसेयाव तिनस' दा जोङो बेबायदिनो बहुद आबाद खालामै खालामै हाजिर लायै लायै बहुद थाखा थाङो आरो दा ओमफ्राय मालाय माहाजोन माहाजोनआ गरिब गरिबा माने माबा जालांसै गरिबफोरनिया नों हाजिराखौनो मोननो थाङा मालाय आगतिया आगतिया फैसा होनानै सेलाय बेलाय सेलाय बेलाय खालामनाय जायो नों हाजिराखौनो मोनलायलाया माइ गायनाय बोथोरावबो आरो खोथिया फुनाय बोथोरावबो बेबायदिनो सेलाय बेलाय जायो जायनो फैसा होग्रोनानै हायो बेसो बांसिन मोनो थाब हाजिरा मोनो गायनाय फुनायनि दिनाव नोंबो गायगोन आंबो गायगोन हाजिराखोनो मोनलाय लाइया आरो खोथिया फुनायावबो बेबायदिनो जायो बे जाखांनानै ओमफ्राय आरो माइआ जितिया रज' थायराबाय ओंखारबाय मोनहांबाय हानोसै समावबो खामला होननायखौ मोननो थाङा बिघायावनो सेलाय बेलाय सेलाय बेलायै साराइ तिनमन आराइमन बेबादि होनाङो जों बिघा बिदि खालामै खालामै ओमफ्राय जोङो माइ दैखौ न'आव लाबोनानै जोङो जमा खालामनानै आरो बेखौबो ट्रेक्टरजोंसो मारा होनाय जायो जोङो ट्रेक्टरजों मारा होखांनायनि उनाव जोङो मुथि माबा खालामनानै जों सोरबा बाख्रियाव दोनो सोरबा बस्थाफ्रावनो दोनो बाख्रि गोनांफ्रा बाख्रियावनो दोनबाय बिबायदि खालामो ओमफ्राय मागोनि समाव आघन मासाव जोङो ओंखाम गोरलै जानाय समाव रायजोयैनो जों ज' जायो ओंखाम गोरलै जानाय समाव ओमफ्राय बे थांलायबाय ओंखाम गोरलैनि सोमोन्दोआ थांबाय आरो बिनिफ्राय जोंहा फैनायखौ खाथि मासआव माद मास सफैलायबाय जोंहा मागआव जोंहा रायजो राजा ज'नो अमा बेदर जायो बायनानै आरो ओमफ्राय बायदिसिना रंजायो फिथा सौराय जायो मायो बेबायदि जायो आरो जोङो ओमफ्राय लास्टआव जोंना बैसागो बैसागोआवनो जोंहा लास्ट बिनिफ्राय खिथि मावनाय जानाय माबा आबादा बैसागा सफैलायबाय बेयाव जोङो सोरबा माइब्रा बिदै फिसिना दोनसै सोरबा माबा माबि खरस खालामनानै बाहायनोसै रायजो राजा ज'यैनो ओंखारनानै जोंहा सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै दामनाय देनाय लानानै रंजानानै जोङो मागियो मोनसेयाव न'खरयै जोङो एकस' दुइस' ओरै ज' लायो फैसाखो लानानै ओमफ्राय जोङो बैसागो बायब्ला बि थाखाजोंनो जोङो रायजो राजानो ज'नो अमा अमा बायदिसिना बायनानै जों खाना पिना जानाय जायो बिखिनिखोनो आं बुंनानै दोनबाय